हय हेर वनस्पतींचेर भायलें जिवीत अवलंबून आसा सुकणीं माजरां कुत्रीं हीं भायले वनस्पती खावुनूच आपलें कितें बिगडलेलें आसा तें सारकें करताता तांकां कोण बाबड्यांक दोतोर करता कुत्र्यांक बरे बरे व्हडले पोश लोक आसा तें दोतोरांगेर व्हरून हें करतात पूण गांवठी आसा त्या कुत्र्यांक कोण पळयता तशींच सुकणीं आपलीं उडून येतात झाडांचेर बसतात तांचें घोंटेर तांचें जेवण जीं झाडांक फळां लागतात तींच तीं खातात आनी पोठ भरतात पिपळांची फळां तर तेंचें सामकें आवडिचें जेवण रुमड रुमड रुमडाचें फळ आसा पळय तेंवुय तीं खातात पिंपळाचेर घोंटेर बांदप तातूंत तीं आपले पिलांक जल्म दिवप हेंच तांचें काम तशीं जर तर झाडां नाशिल्लीं जाल्यार आमकां हीं सुकणीं पळोवपाक मेळनाशिल्लीं जसो आंबो लागलो म्हणटकच आंब्यार तर तूं सांगच नाका आपलो पांखो येवून ताचेर सामको हें करता पिकिल्ले एक आंबो दवरना ते खातात तीं तशेंच चान्यो चान्याो आपलीं पेरां चिकू हें खातात तांच्यांनी खावन दवरिल्लें आसा जाल्यर आमी खावपाचें मिन्स सोडिल्लें आसा जाल्यार ना जाल्यार तांचें तेंच खाण माकड तर सामके पोपायो तर दवरीच ना म्हणटकच जर तर तशें अशें हें नाशिल्लें जाल्यार हीं जनावरां जगुंकूच पावनाशिल्लीं जशीं मनशां तशींच जनावरां तांकांय भूक लागता म्हणटकच वनस्पत ही सगळ्याक आसूंक जाय आनी तांचे मारप ना तांकां मारप ना जितली वाडोवपाक शकता तितली वाडोवप आनी जनावरां पक्ष्यांक तांकां करपाक दिवप तशेंच आमी खातात पळय तशींच जनावरां आपलें वखद म्हणून हरयाळी तुळशीचीं कणसां तें खातात कुत्रो तर पोठांत आपल्या कितें बरें ना जेवण ताका चलना जाल्यार हरयाळी हरयाळी खाता आनी उलटी करून उडयता